जोङो नार्जि ओंख्रिफोरखौ संनो गोब्राब मोनो मानो होनबा जोङो नार्जि ओंख्रिखौ संनाय टाइमाव नार्जिखौ गेब्लेहोनो थाखाय जों खारै होनांगोन बा सदा होनांगोन सदा होनानै खारै होनानै आरो बेखौ एरग्लिनांगोन एरग्लिखांनायनि उनावसो गेब्लेयो बा दोलो जायोबा जों बेखौहाय साग्लिनानै जों दोन्थ'नानै जेनोबा दोन्थ'नानै जेनोबा जोङो मा खालामनांगोन बेखौ बेदर होयोब्ला जोङो बेदरखौ एवगोरनांगोन आरो एवनानै जुदि बियो जायोब्ला जों नार्जिखौ होसननांगोन होसननानै जों बेखौहाय दै होफिननानै जों गोदौ होनांगोन गोदौ होनांगोन जोङो गोदौखांनानै जों मोनोब्लासो जों जानो मोनो बिनिखायनो जों नार्जि ओंख्रिखौ संनो गोब्राब मोनो सबाइ सबाइ ओंख्रि सबाइजों दाउजों ओंख्रियाबो गोब्राब मानो होनोब्ला जों सबाइखौ एवनांगौ एवखांनानै जोङो होख्रेम नांगौ होख्रेमनानै जोङो जों होख्रेम नांगौ होख्रेमनानै जोङो बिनि उनावसो जोङो रुगोन सबाइया रुइयोब्लासो जोङो सबाइया रुइयोब्लासो जोङो बेदरखौ एवनानै जों होसनगोन होसननानै खारै होनांगोन खारै होनानै गोथाव जायो जायोब्लासो जों ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो बेनिखायनो जों सबाइ ओंख्रिखौ संनायाव गोब्राब मोनो